आथिखालाव

गेलेनाय बा सभा फालिनायाव जों माखासे गाज्रि आखु बाहायनाय जायो जौ लोंनाय बायदि जोङो खालामनाय जायो बा बे गामियारि लोंनाय जानाय बेफोरखौ जों समाजा माखासे आयेन बा माखासे गिदिर गिदिर गोरों गोरा मानसिखौ लानानै जोङो माखासे आयेन दानानै लोंनाय जानायनिफ्राय जोङो माखासे गोख्रों थांखि लानाय जायो दा साफ्रोमबो बा बयबो आथिखालनि गेलेनाय गिदिर सभा फालिनायाव लोंनाय जानायनिफ्राय बादा होनाय जायो बा लोंनाय जानाय खालामनायनिफ्राय बयखौबो हेंथा होनाय जायो बा गामिनि समाजनि मानसिफ्रा जाहाथे गोख्रों आयेन बा राहा लानाय जायो जोङो लोंनाय जानायनिफ्राय जानगाराव थायो दा बयबो आथिखालनि धोरोमारि बा हारिमुनि खामानिफोरखौ नायनानै बयबो जोंनि बे लोंनाय जानाय बायदिसि सभा सुंथाब रंजानायनि समाव लोंनाय जानायनिफ्राय जानगार खालामनाय जायो